تیز آواز میں ہلکی میں نے کبھی خالصتاً کھانے کے لیے سفر نہیں کیا لیکن اگر میں اس موضوع پر لکھوں تو یہ ایک دلچسپ تجربہ ہوگا تصور کریں کہ کسی جگہ کا سفر صرف خوراک کی تلاش میں کیا جائے جہاں مختلف ثقافتوں کے کھانے اور ذائقوں کا لطف اٹھایا جائے میرے ذہن میں اٹلی کا تصور آتا ہے جہاں کا کھانا دنیا بھر میں مشہور ہے اٹلی میں سفر کرنا اٹلی میں سفر کا آغاز کسی چھوٹے شہر سے ہونا چاہیے جیسا کہ فل فلورنس یا روم جہاں سٹریٹ فوڈ اور مقامی ریسٹورینوں کی خوشبو کا دل بہلائے گی فلورنس میں بھی سب سے پہلے پنس روٹ کا مزہ لوں گا جو ایک چھوٹی سی پی ٹیپ پر مشتمل ہے جس میں ٹماٹر مرض مرضیلا اور کبھی کبھار پنیر بھرے بھرے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی کلاسی کوچی کا تجربہ کرنا چاہوں گا چوں کہ ایک مقامی سبزی جو زیتون کے تیل اور لہسن کے ساتھ پکائی جاتی ہے یہ سادہ لیکن دلکش ذائقہ میرے ذائقے کو خوش کر دے گا اٹلی میں سفر کرتے ہوئے پاستا اور پیزا کی دنیا میں بھی دیکھنا دنیا بھی دیکھنا پڑے گی ٹیپلیز کا سفر کرنا لازمی ہے جہاں پیزا مارگریٹا کا اصل ذائقہ ملتا ہے یہ پیزا تازہ ٹماٹر مر ضیلا اور تلسی کے پتوں سے بنایا جاتا ہے پیزا کھاتے وقت جو خوشبو اور ذائقہ محسوس ہوتا ہے وہ واقعی لا مثال ہے اٹلی کے علاوہ جاپان میں بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں خوراک کے لیے سفر کرنا بہت دلچسپ ہوگا ٹوکیو میں کرمیرمن کا مزہ لوں گا پھر ریسٹورینٹ کی اپنی منفرد ریسیپی ہوتی ہے جس میں مختلف قسم کی سوپ سو سوپ ٹولز اور ٹاپننگز شامل ہوتی ہے یہاں تک کہ شوشی کا ذائقہ بھی منفرد ہوتا ہے خاص طور پر جب اسی تازہ مچھلی کے ساتھ کھایا جائے جاپان میں میٹھوں کی دنیا میں بھی بے حد دلچسپ ہے اس موچی کا ذائقہ چکھنا چاہوں گا جو چاول کے آٹے سے بنے میٹھے ہوتے ہیں یہ نرم اور چبانے میں مزہ دیتے ہیں اور ان کی مختلف اقسام مختلف ذائقوں میں دستیاب ہیں اگر ہم مشرق وسطی کی طرف سے دیکھیں تو ترکی بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کا کھانا دلکش ہوتا ہے میں استنبول کے بازاروں میں بازاروں کا سفر کروں گا جہاں کباب اور میٹ بعض کا لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ پکلاؤ جیسے میٹھے میں بھی چکھوں گا یہاں کی خوشبو اور ذائقوں کا تجربہ کرنا واقعی ایک یادگار لمحہ ہوگا آخر میں اگرچہ میں نے خود کبھی کھانے کے لیے سفر نہیں کیا لیکن اس موضوع پر سوچنا ہی دلکش ہے مختلف ثقافتوں کی کھانے کی روایات مقامی اجزا اور ان کے بنانے کے طریقے نہ صرف ہمارے ذائقوں کو متاثر کرتے ہیں بلکہ ہمیں ان قوموں کی تاریخ اور ثقافت سے بھی ملاتے ہیں کھانے کے لیے سفر کرنا ایک منفرد تجربہ ہوتا ہے جو یادیں اور ذائقے دونوں فراہم کرتا ہے